मेरा परिवार है वो एक संयुक्त परिवार है और बहुत बड़ा परिवार है मेरा परिवार एक अच्छा परिवार है जो और परिवारों की हेल्प करता है और मेरे दोस्त है वो भी अच्छे हैं जो लोगो की हेल्प करते हैं और जो मेरे परिवार है वह भी एक साथ ही रहता है अलग अलग नहीं हुआ बँटवारा नहीं करा वह लोगों को एक प्रेरणा देने लायक मेरा परिवार है जो एक जगह रहते हैं और जो मेरे दोस्त है वह भी काफी अच्छे लोगों की हेल्प करते हैं हर चीज़ के दर किसी को बुरा न लगे ऐसा काम नहीं करते न वह गलत शो करते हैं ओ जो मेरे परिवारों वाले मेरे सारे दोस्तों को जानते हैं मेरे दोस्त मेरे परिवार को जानते हैं मेरे परिवार के अन्दर लगभग अभी भी सौ डेढ़ सौ आदमी होंगे जो में से एक साथ रहते है हमारे दादा दादा के पापा पापा के अब हम सब मिलकर अभी एक साथ ही रहते है जो भी काम करते है सारे एक साथ ही करते है और मेरा परिवार एक बहुत ही बड़ा परिवार है क्योंकि संयुक्त परिवारों के अलग अलग नहीं हुए और न अलग होने की सोच है हमारे परिवार के अन्दर और हम हमेशा एक ही बनकर रहेंगे और एक ही रहेंगे कभी भी अलग नही होएंगे क्योकि जो हमारा परिवार है वो एक बहुत ही अच्छा परिवार है और पूरा एक तरीके से संयुक्त परिवार है न कि एकल परिवार है हमारा एक बहुत ही बड़ा परिवार है बहुत ही अच्छा परिवार है